पिछला किछु वर्षमे भारतीय मनोरञ्जनके उद्योगके विकास कोना भेल अछि अहि सन्दर्भ मे हम ई कहब जे विगत किछु वर्षमे एकटा नव प्रवृति जागल हँ नव प्रवृति जागल हँ पाठकक सँख्या बढ़लै हँ पुस्तकक प्रकाशन जे छै से खुब भऽ रहल अछि खास कऽ के लेखक जे प्रस्तुत नवोदित लेखक सभ पुस्तक प्रकाशन दिश तऽ हुनकर प्रवृति बढ़लनि हँ हम मामुली उदाहरण एकटा देब मधुबनी जिलाके सन्दर्भमे जे एहिठाम विगत दू सालमे सिर्फ नवारम्भ प्रकाशन सॅं लगभग नओ सए सॅं ऊपर विभिन्न विधाक पोथी छपल हँ आब एहिठाम एकरा हम उद्योग आ मनोरञ्जन दुनू सॅं जोड़ै छी कहब ई भेल जे जेना मनोरञ्जन हुनकर भेलनि जे लिखलनि राति दिन जागिकऽ ओ लिखलनि लेखकके मनोरञ्जन भेटलनि जे आत्मसन्तुष्टि भेटलनि जे पढ़लनि हुनका आत्मसंतुष्टि भेलनि आ उद्योग हम एना मानै छी जे नवारम्भ प्रकाशनमे लगभग एक दर्जन जे चाही से टाइपिस्ट सॅं लऽ कऽ आ सम्पादक तक कार्यरत छथि ओ सभ किताबके कम्पोज कयलनि हुनका सभकेँ मासिक वेतन भेटै छनि ओहिसँ हुनकर पारिवारिक वृति चलै छनि तऽ ई एकटा मनोरञ्जनके रुपमे हम देखै छी पुस्तकके प्रकाशन बड़ा तेजी से भऽ रहल अछि दोसर जे पेन्टिंग के कलामे भारत सरकारक जे मोदी नरेन्द्र मोदीके भाजपा सरकार छनि एहिमे कला संस्कृति विभाग जे छै एहिपर बहुत बेसी जोर दऽ रहल अहि जेना मधुबनीमे अखन लोक चित्रकलाकेँ लेल एकटा संस्थान खुजि गेलै हँ मधुबनीमे स्टेशन पर सर्वत्र पेन्टिंग भऽ गेलै ओहि पेन्टिंग मे कलाकारकेँ लगाओल गेलै तऽ दू दृष्टिकोण सॅं तऽ कलाकारकेँ से उपार्जनके माध्यम बनि गेलनि आ जे दर्शक दीर्घा छथि ओ जे देखै छथिन ओहि पेन्टिंग केँ जे देश विदेशके यात्रा कएने छथि मधुबनीके सांसद हुनका मन गदगद भऽ जाइत छनि दोसर जे भारतीय मानचित्र पर मे मधुबनी स्टेशन एकटा नव उड़ान भरलक तऽ मनोरञ्जन दिमागमे हेबाक चाही मोनमे हेबाक चाही सामाजिक सरोकार से हेबाक चाही आ एहि हिसाबसँ हम देखै छी जे एकटा नीक कन्टेन्ट बनि रहल अहि पुस्तकके प्रकाशन पेन्टिंग आ भरतीय लोक संस्कृतिके जे जागृत करबाके परम्परा छै ई एकटा मनोरञ्जनकेँ नव साधन हमरा नजरिमे अछि आ एकर हम सराहना करैत छी